बुंनो थाङोबाथ' आं दासिमाव जेबो रिलिरेज आव खारफेरनाय जायाखै बिनिखायनो आंहा बिनि जेबो बारा मोन्दांथि गैया आरो जेब्ला आं दासिमाव जेबो रिलिरेज आव बाहागोखौनो लाफेराखै दा बान्थाखौबोथ' मोनखायाखैनो जागोन बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागोन नाथाय सोंनायखौ नायोब्ला बुंनो हायोदि दासिमा आंनि बोसोनगिरि आरो आंनि फोरोंगिरि बे मोननैखौबो आं आंनि जोनोमगिरि आइ आरो आफाखौ आंनि जिउनि बोसोनगिरि आरो फोरोंगिरि मानियो